जय झूलेलाल मुंहिंजो नालो नित्या आहे मुंहिंजो शादी खां पहिरियों नालो खुशबु हूंदो हुओ मुंहिंजो जन्म हिते सूरत में ई सूरत में ई थियो आहे उणिवीह सौ चोरानवे में चोरानवे में मां बचपन में ई बचपन में ई हिकु पहिरियों त असां सरकारी स्कूल में पढ़िया हुआसीं छोकी असांजी फाइनैंशियल कंडीशन ॾाढी सुठी न हूंदी हुई तंहिं करे असांखे घरा वारनि हिक खां सते दर्जे ताईं सरकारी स्कूल में पढ़ायो हुन खां पोइ मां शांती निकेतन स्कूल में पढ़ाई कई ॿारहं अठ खां ॿारहं दर्जे ताईं हुते पढ़ाई कई मूंखे स्कूल लाइफ ॾाढी वणंदी हुई स्कूल लाइफ ॾाढी सुठी हूंदी हुई नया नया फ्रैंड्स ठहंदा हुया फ्रैंड्स सां गॾु मज़ो ईंदो हुओ गॾु गॾु लंच करिणो हुननि सां गॾु लंच टाइम में हुन खां पोइ अलॻि अलॻि स्कूल में एक्टिविटी कंदा हुआसीं त असांखे स्कूल में ॾाढो मज़ॉ ईंदो हुओ ऐं उन खां पो बि घर में असां अठ ॾह ॿार हूंदा हुआसीं असां पाण में ॾाढी ख़ूबु हसी मज़ाक कंदा हुआसीं मस्ती कंदा हुआसीं अलॻि अलॻि गेम खेॾंदा हुआसीं जीअं की कैरम थियो लूडो थियो हुन खां पोइ लिकछिप खेॾंदा हुआसीं हिक ॿिए खे पकड़म पकड़ी खेॾंदा हुआसें असांजो बचपन ॾाढो सुठी तरह गुज़िरो हुओ असां हर त्योहारु ॾाढी सुठी तरह मल्हाईंदा हुआसीं मां हिकु जॉइंट फैमिली में रहंदी हुयमि पहिरियों पो थोरनि सालनि खां पो असांजी फैमिली अलॻि अलॻि अलॻि अलॻि थी वई असां मुंहिंजा पपा जा चारि भाउर हूंदा हुआ पहिरियों असां सभु गॾु रहंदा हुआसीं त सभिनि जा ॿार असां मिली करे ॾाढी ख़ूबु मस्ती मज़ाक कंदा हुआसीं असांजी उआ लाइफ ॾाढी सुठी हुई मुखे उआ लाइफ ॾाढी वणंदी हुई हुन खां पोइ अने असां थोरा वॾा थियासीं त असांजा मुंहिंजे पपा जा जन सई चाई चारि ई भाउर अलॻि अलॻि रहणु लॻा हुन खां पोइ असां सभु अलॻि अलॻि थी वियासीं हुन वॾा थियासीं जीअं जीअं हुन खां पोइ सभिनि जी धीरे धीरे शादी थींदी वई मुंहिंजे हिते सूरत में ई लोकली शादी थी ऐं शादी थी मुंहिंजे हस्बैंड जो नालो हिते छा आहे अने मूंखे हिकु गुड़िया आहे नंढी जेकी हाणे सत साल जी थी वई आहे पर तॾहिं बि मूंखे अञा ताईं पंहिंजो बचपन ॾाढो यादि ईंदो आहे मूंखे ॾाढो स्कूल बचपन हूंदी ॾाढी यादि ईंदी आहे बचपन जी लाइफ ॾाढी सुठी हुई ॾाढी सुठी हुई ऐं शादी खां पोइ मुंहिंजे मुंहिंजी शादी खां हाणे अठ साल कंपलीट थियण वारा आहिनि पर शादी खां पोइ ॾाढा चेंजिस अची विया आहिनि शादी खां पोइ लाइफ ॾाढी टफ थी वेंदी आहे मूंखे शादी खां पहिरियों जी लाइफ ॾाढी वणंदी हुई ख़ासि करे बचपन जी स्कूल लाइफ मां अञा ताईं ॾाढी मिस कंदी आहियां स्कूल लाइफ खे स्कूल लाइफ ॾाढी मस्तु हूंदी हुई स्कूल में अलॻि अलॻि रोज़ु फ्रैंड्स ठहंदा हुआ मूंखे ॾाढो पंहिंजे स्कूल फ्रैंड्स जी ॾाढी यादि ईंदी आहे हाणे बि कॾहिं मिलंदा आहियूं असां त स्कूल में स्कूल जी ॻाल्हियूं कढी करे एतिरो यादि कंदा आहियूं मूंखे स्कूल लाइफ अञा ताईं ॾाढी वणंदी आहे काश सोचंदी आहियां कॾहिं मां वापसि पांजी स्कूल लाइफ में वापसि वञी सघंदी हुजां आ या उहो टाइम हुते ई बिहु रहंदो हुजे आ केॾो सुठो थींदो हुजे आ मूंखे ॾाढो वणंदो आहे स्कूल लाइफ ॾाढी वणंदी आहे हाणे मुंहिंजी धीउ स्कूल वेंदी आहे त मूंखे पंहिंजे स्कूल जी यादि ईंदी आहे की ना हिकु टाइम ते मां बि स्कूल वेंदी हुअमि मूं हिकु मुंहिंजो भाउ असां ॿई पाण में ॿ भाउ भेणु आयूं मुंजो भाउ मूंखां ॿ साल नंढो आहे असां ॿई में ॾाढो प्यारु आहे बचपन में असां ॾाढी मस्ती हुआसीं हिकु हिक ॿे खे मारींदा हुआसीं मल्हाईंदा हुआसीं खेॾंदा हुआसीं गॾु खाईंदा हुआसीं वरी हुते विणंदा हुआसीं हिक ॿ भाउ भेणु त ईअं ई हूंदा आहिनि तव्हांखे ख़बर ई हूंदी उहा ऐं मां ऐं मूं असां चारि पंज सौठरूं आहियूं ऐं पंज छोकिरा आहिनि असां कुल मिलाए करे ॾह भाउ भेण आहियूं सौठर आहियूं सॻो मुंहिंजो हिकिड़ो ही भाउ आहे जेको मूंखां ॿ साल नंढो आहे ऐं असां ॿई हिक ई स्कूल में ॿई पढ़ंदा हुआसीं पर उहो मूंखां ॿ दर्जा हेठि हूंदो हुओ पो असां हिक ॿिए जे बुक्स यूस करे करे हिक ॿिए बुक्स यूस करे पोइ हुन खां असांखां पोइ जेका हूंदा हुआ हुन खे उहे बुक्स ॾींदा हुआसीं ॾाढी सुठी हूंदी हुई असांजी बचपन जी लाइफ मुंहिंजा पप्पा हिकु दुकान ते सैल्समैनिंग जो कमु कंदा आहिनि बचपन खां हुते ई आहिनि मूं जॾहिं खां नंढी हुअमि हाणे वॾी थी आहियां तॾहिं बि अञा ताईं हुते ई कमु कंदा आहिनि हुन खां पोइ ॾाढी सुठी तरह हले थी हाली त लाइफ शादी खां पोइ ॾाढी चेंजिस थी विया आहिनि लाइफ में पर हाणे हलिणो आहे जीअं हले हलाए थो असांखे भॻिवान मां मुंहिंजी धीउ खे ॾाढो प्यारु कंदी आहियां ऐं हुन खे ॾाढी सुठी लाइफ ॾेयण चाहियां थी हुन खे हिन करे मां सुठे स्कूल में पढ़ाइनि चाहियां थी फ़िल्हालु त वञे थी उहा स्कूल वेंदी आहे ऐं उहा होशियार बि आ्हे पढ़ाई कंदी बि आहे सुठी तरह पढ़ाई कंदी आ्हे हुन खे मां अञा अॻियां पढ़ाईंदीमांसि हुन जी जेकी इछा हूंदी हुइसि मां पूरी कंदीमासि हुन खे जेको ठहिणो हूंदसि उहा हाणे फ़िल्हाल त हुन जो सोचे थी मां डॉक्टर या पर हाणे खे वरी मां ॾाढो पढ़ाईंदीमांसि लिखाईंदीमांसि सुठी तरह हुन खे डॉक्टर ठाहींदीमांसि ऐं मां चाहियां थी उहा सुठी वॾी डॉक्टर ठहे जेके मुंहिंजो आहे मुंहिंजो घोट जो नालो रोशन करे मुठिंजी धीउ ॾाढी सुठी आहे ऐं स्कूल वेंदी आहे सुबुह जो स्कूल वेंदी आहे मुक मुंहिंजी लाइफ हाणे बि ॾाढी बिज़ी रहंदी आहे ॿारनि खे सुबुह जो स्कूल मोकिलियो घर खे ॾिसो घर में ससु सहुरा आहिनि सभिनि खे ॾिसिणो पवंदो आहे मां हलां थी हाली त घर में मुंहिंजी निणान बि हाणे त मूंसां गॾु असां सां गॾु रहंदी आहे ऐं घर में असां कुल सत ॼणा आहियूं मुंहिंजो मुंहिंजो घोट मां मुंहिंजो घोट मुंहिंजी गुड़िया ससु सहुरो मुंहिंजी निराण हुननि जो बबु असां सभु ग गॾिजी करे रहंदा आहियूं बसि मुंहिंजी फैमिली ॾाढी सुठी आहे ऐं मुंहिंजी सस बि ॾाढी सुठी आहे सहुरो बि ॾाढो सुठो आहे ऐं शादी खां पहिरियों जी लाइफ बि सुठी हुई हाणे खां शादी खां पोइ जी लाइफ बि सुठी आहे भॻिवान सभु कुझु सुठो ॾिनो अथई मूंखे भॻिवान जो ॾाढो ॾाढो शुक्रिया आहे मूंखे ॾाढी सुठी तरह सुठी फैमिली ॾिनी अथई ऐं सुठी तरह हलाईंदो आहियो आहे ऐं अॻियां बि हलाईंदो रहंदो तव्हां जो ख़ूबु खुब आभारु आहे भॻिवान खे मां ॾाढो धन्यवाद थी कयां ऐं अॻियां बि ईअंई सुठी लाइफ हलाईंदो हले बसि पंहिंजे पैरनि ते बिहाए पंहिंजे पेरन ते बिहाए मूंखे ॿियो कुझ बि न खपे भॻिवान खे बसि ॿियो इहा ई ती वेनिती कयां मुंहिंजी मुंहिंजो ॿार अॻियां ॾाढो वधे वसे इहा पंहिंजे पेरनि ते बिहे धन्यवाद जय झूलेलाल